ہیلو جی سر میں نے کل آپ کو یہاں سے ایک آڈر بک کیا تھا ٹھیک ہے میں نے جو ہے اپنے لئے ایک ہے ہیڈ فون منگایا تھا ٹھیک ہے اس میں جو ہے کچھ زیادہ پرابلم آ رہی ٹھیک ہے تو وہ میں نے ریٹرن کر دیا تھا بٹ ابھی تک میرے جو اکاؤنٹ میں جو ہے اماؤنٹ نہیں آیا تو مجھے آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرا جو ریٹرن کا جو اماؤنٹ ہے وہ میرے اکاؤنٹ میں واپس کر دیجئے اس کی وجہ سے جو ہے میری پرابلم ٹھیک ہو سکتی ہے آپ جو میرا اماؤنٹ تھا وہ ریٹرن کر دیجئے